آج کے ٹائم میں ہندوستان کی تعلیم اچھی ہے تعلیم کے معاملے میں ہندوستان کافی ترقی کر چکا ہے ہندوستان میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گورمنٹ نے اسکول ڈگری کالج بنوائے ہیں جس سے ہندوستان کے بچے تعلیم حاصل کر کے دیش کی ترقی کر رہے ہیں جیسے کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے کوئی سائنٹس بن رہا ہے کوئی انجینئر کی ڈگری حاصل کر کے دیش کو ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں اور ہندوستان کے گاؤں کی تعلیم اتنی اچھی نہیں ہے گاؤں کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کافی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں کے بچوں کو بھی تعلیم ںہیں دی جاتی اچھی تعلیم نہیں دی جاتی اس سے گاؤں کے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں